पहले के सिक्के नोट कलेक्शन बर्तन आज भी मेरे घर में है जो मेरे मेरी माताश्री मेरे पिताजी लेके आए थे बहुत बहुत पहले आज से जो हमारे घर में आज भी हैं और आज भी मैं देखता हूँ तो उनको देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है उनको ओ मेरे लिए अनमोल चीज़ें हैं जो मैं आगे बेच नहीं सकता जो भई मुझे उनकी याद दिलाता है मैं देखता हूँ तो घर में मुझे अच्छा लगता हैगा मेरे मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता मेरे लिए सब चीज़ें लाते थे मेरे पास आज भी भारत आज़ाद हुआ था उसके उस समय का एक नोट पड़ा है जो जो उधर अंग्रेज़ी टाइम का नोट था बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं वो